डांसर खे समाज में ॾाढो मुशिकिलुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे हुननि खे इज़त न मिलंदी आहे समाज में सभिनि खे हीअं इहो लॻंदो आहे की डांस में कुझु न मिलंदो आहे पैसो न मिलंदो आहे इज़त न मिलंदी आहे और डांसर जे गॾु कोई न खणंदो आहे उन्हनि जे परिवार वाले परिवारे वारे पड़ोसी वारे उन्हनि खे सपोर्ट न मिलंदो आहे उन्हनि खे घरुवारा साथु न ॾींदा आहे ईअं ते सभी को सभी खे सामनो करन करण कर करिणो पवंदो आहे पर हिकु खे मां ॼाणींदी आहियां जिनि जिनि जो नालो राघव आहे हू बि नन्ढो डांसर आहे शो में हो बि शो में डांस कंदो हुयो नन्ढे नन्ढे कॉम्पीटिशन ते कॉम्पीटिशन में पार्टीसिपेट लेंदो आहे उन्हनि जे नाल बि हो बि ग़रीबु घरु तां हुयो हाणे हुन खे सभु ॼाणींदा आया उन खे बि वॾे वॾे शो में पिक्चरों में मौक़ो मिलंदो आहे कामु मिलंदो आहे सभु सभी हो फेमस थी व थी वियो आहे